आं मोसौ फियो बोरमा फियो आरो आं दा बेसोरखौ दासान्दि मोसौआबो आंहा माब्रै दं गायगोजा फुंनि भगलाव बिसोरखो गायखेर सेरनायनि आगोलाव आं गलिनिफ्राय दिहुननानै गोबोर सोबोर गारखांनानै आरामसे दाना साना लगायखांनासो मोसौनो होना होखांनायनि उनावसो गायखेरखो सेरो बिनि उनाव आरो गायखेरखो सेरखांब्ला दसे माइ जिगाबाव खाना दोनो आरो बोरमा बोरमायाबो आंहा सयथा दं बोरमायाबो फिसागोनां दं थेवबो आं बोरमाखो खिन्थु गायखेर सेरनानै जाया फिसाखो मोजां खालामनो खारनै इनिफ्राय आरो बोरमाखौबो हदाय नोङो हुस्लिम हुस्लिम जिगाब गोरानफोरजों साफा हुब्ले हुब्ले होबाय थाब्ला साहिफ्रा खारो जिमाननो नों साफायै लाखियो हिमाननो मोजां जायो बिसोरनोबो दाना होनांगौ इसोर नों गुन्दैजों सापरफोर लगायना होयोब्लाथाय इ सानजौफु टाइमफोराव दै दौनाय टाइमाव होमब्लाथाय बिसोरनि बोरमाफोरनि देहाफोरा ओरैनो जोंनाय फैयो सिल सिल जायो मोसौफोराबो बिदिनो सिल सिल जायो ओरैबायदि अनो आं मोसौफोरखो मोसौआनो जा बोरमायानो जा आंखौ इसेब्लाबो गावसोरनि खाथियाव थांब्लानो सोलायो आर ओमफ्राय मोसौखौबो आं नाम दोनो मासेया मासेखो दोन्दों धुलि मासेखो राङि दोन्दों मासेया जाबाय खाज्ला इबायदिहाय दोन्दों आरो मासेया आरो दाम्ब्रिखौ दोन्दों आसिना इसोरो थारमाने मुंखो खारिब्लानो गोजानाव दंब्लाबो सायखार सायखार थारमाने बिमानि सायखाराव दंब्लाबो खारिब्लानो गाबहरखायो आं मानसिखो दै लांनाय नुब्लानो नामखो खारिब्लानो खारबो खारबो बाल्थिं सेर सेराव फैनानै सोरबा इ नारा नाथा जालायबाय थायो आरो इयाव होखा होखा दौनांबाय दौखांनायफोरा आरो गांसो जालायबाय आरो खावसेनो दौलायबाय दौखांनायनि उनाव नों फैनोगोनाङावबो नोंखो किसुबायदिया बिखुंखै द्ला सोलायो सोरबाबायदिया आरो मोनामसुयो सोरबा आरो दामब्रि गोरलैफोरा ओरैनो हान्थुफोराव सौलाय सौलायफैबाय थायो इ आरो गोमोन खालामनाय नालाय खोब गेलेनो मोजां जायो बोरमा गोरलैफोराथ' फुंनि भगलाव मानसि नों दलद जदोंब्ला एखदम गथ' गोरलैफोरबायदि बारखोनानै फेन्दा गेजेरावसो दलद उन्दुना थायो एरै मरम नाङो आरो गथ'फोरखो जेरै जोथोन खालामो इबायदि आं बोरमाफोरखौ जोथोन खालामो मोसौआबो बोरमाफोराबो इदिनो आरो मानसिखोनो नुस्लाबनो मोना आं बिबायदियैनो बि जिब जुनार बि मोसौ बोरमाखो बिराद जोथोन खालामो मानसिनिखुरै बांसिन अनो आरो आरो इसोर आं गैयाब्लाबो न'खरनिफोरखौ खोन्थालाङो नोंसोर टाइम मथे बद्लाय टाइम मथे दै दौ आरो दौनायखौ नुफैयाब्लाथ' आं मबावबा थांना फैदोंब्ला आं बोराबो न'खरनि मानसिफोरखो बेफोरनिफ्रायनो जों बुहुद मुलाम्फा मोनो मोसौ मासे फोननांगौब्लाथाय नोङो साथि हाजार पन्सास हाजार मोनो बोरमा मासे खासि फाननांगौब्ला पन्द्र' हाजारनिफ्राय दस बार' एसेसिम फैसा मोनो बेजोंनो जों न'खर संसाराव बेसे सहाय जायो माइ खिथिजोल' हाया जों बिबायदि साइड खिथि इयो जाबाय जोंनि साइड खिथि दा नों किसुबायदिया मोसौजोंल' फिनानैबो जाना दं सोरबा बायदिया बोरमा फार्म खालामना जाना दं इबायदि न'खरखो बुहुदआनो सोलिलांबाय दं आरो साख्रि बाख्रिखौल' माथा मारियाखै जायनो दा माने इन्ट्रेस दं जिब जुन्थु जिब जुन्थुखौ जायनो अननो रोंगौ बेनो थारमाने एसे भगबाननिफ्रायबो लाभा लाब मोनो होननाय बायदि बुङो आरो मानसिफोरा आंबो आरो एसे निजि गोसोजो गोसो भाबियो आरो जिहेतुके माथो रोङि बस्थुखौ इमान साफा खालामनानै थुखैयो सानजौफु जाब्ला मोसौखौ इनिफ्राय आरो इनि जिनिरफोर जानायफोरखो इमान जिगाबफोरजो हुना होयो आरो ओमफ्राय ओरैनो माननायफोर जाब्लाबो जों माननाय ड'क्टरनिफ्राय माबा लाबनानै साहिनि मुलि फोननानै होयो फोनखांनायनि उनाव सफ्थासेनि उनावनो मोसौफ्रा गावनो गारायफ्रा हामब्ला सिल सिल जायो इबायदिया जोथोन लानांगौ आरो मोसौफोरखौ